रातके समयमे छओ बजे सात बजे समयमे जबकि हम पाँच आदमी अँगनामे बैठल रहियै तऽ देखलियै जे वहाँ चिड़य उड़य रहय सब ध्यान देलियै आवाज अयलय तऽ देखलियै उल्लू उड़य रहय उल्लूके तऽ राइतेमे देखा पड़य छै दिनमे तऽ देखाइ नहि दै छै तऽ रातिमे उल्लू जे छै उड़य छै उल्लू छै गाछपर बैठय छै आओर बाल बच्चा उल्लूपर बेसी नजरि दै छै जे उल्लूके बाल बच्चा जल्दी नहि देखलकय आइ काल्हि हमरा अरके तऽ पहिलुका देखलियै पहिलेसँ उल्लूके आइ काल्हिके बाल बच्चा उल्लूपर बेसी दौड़ दै छै बेसी नजरि दै छै ओइके बादमे चिड़य चुनमुनी जे होइ छै अपना टाइमसे सात बजे शाम होइ छै छओ बजे शाम होइ छै कौआ छै मैना छै तहिया फुद्दी बहुत रहय रहय घरमे रातियोके रहय रहय आब तऽ फुद्दी नहि रहय छै तहिया फुद्दी रहय लेकिन चिड़य चुनमुनी जे छै साँझ पड़य सब अपना अपना घोसलामे जाइ छै सात बजे शाममे कबूतर भी उड़िके अपना घोसलामे जाइ छै मैना कौआ उल्लू जे भी होइ छै सब अपना घोसला साँझ पड़ैत अपना घोसलामे जाइ छै चिड़य चुनमुनीके से भी अपना बुद्धि छै अपना ठामपर अपना घोसलामे जाइके अपना टाइमके देख रहल छै जे हमर टाइम कखनी छै कए बजे टाइम छै अपना अपना टाइमके वैल्यू सब दए रहल छै चिड़य चुनमुनीसँ भी अपना टाइमके वैल्यू दै छै जे कखनी हमर टाइम कोन चीजके छै कखनी हम उड़बय कखनी खाना खयबय कखनी हमरा पानि पीनाइ छै कखनी हमरा उड़नाइ फुरनाइ छै कखनी हमरा घोसलामे एनाइ छै अपना अपना टाइमके सब चीज देख रहल छै जे हमरा ओइ तरह आदमीके अपना टाइम देखना चाही हमर टाइम कखनी छै कोन काम करयके जब चिड़य चुनमुनीके अपना बुद्धि छै पक्षीके अपना बुद्धि छै जे अपना टाइमसँ अपन काम करय छै तऽ ओइ तरह आदमीके होना चाही चिड़य चुनमुनी अपना टाइम देख रहल छै कखनी खाइके टाइम छै हमरा कखनी घूमयके टाइम छै कखनी उड़यके टाइम छै कखनी घोसलामे जाइके टाइम छै टाइमके वैल्यू हर आदमीके देना चाही जे टाइम कखनी भेलय तऽ अपना अपना कामसँ मतलब राखबय संस्कार अच्छासँ मतलब राखबय जे नहि अखनी पशु छै चिड़य चुनमुनी अपना संस्कार राखय छै की अपनामे सब मिल मिलाके राखय छै केनहो जाइ छै झुण्ड बनिके चिड़य चुनमुनी जा रहल छै लेकिन अि तरहे आदमीके रहना चाही जे अपना आप उसीमे सब मिलजुलिके लागि जाइ जखनी पशु छियै जबकि ओकरा बुद्धि नहि छै तब उ ठीक टाइमसँ अपना घूरय छै चिड़य चुनमुनी कौआ मैना कबूतर चिलार जे भी छै सबके अपना टाइम छै